लोकांक खूब तरेच्यो तांत्रीक अडचणी येवपाक शकतात आतां सगळे लोक आपलीं कामां उपकरणां वापरून करतात एक मोबायलाचेर लोकांचीं सगळीं कामां जातात म्हाका मोबायल बरो वापरूंक कळटा जर कोणाक मोबायल वापरतना कितें अडचण आयली तर ती हांव सोडोपाचो यत्न करतां कोणाकूय गुगल पे वा दुसऱ्या खंयच्याय एपांत अडचण आयल्या तर ती हांव तांकां सोडोवन दितां कोणाक लॅपटॉप वापरतना कितें अडचण आयल्या तर ती हांव सोडोवपाचो यत्न करतां जाणट्या लोकांक मोबायल लॅपटॉप हाताळूंक कळना तर हांव तांकां हाताळपाक शिकयतां आनी जर तरी तांकां जमना तर तांचीं कामां करून दिता जे ज्ञान म्हाका आसा तें हांव लोकांक दितां लोकांचे प्रश्न सोडोवपाचे यत्न करतां तांकां आयची नवीन यंत्रां हांव शिकोपाचो यत्न करतां प्रिंन्ट काडप मोबायलार पयशे ट्रांसफर करप बिलां भरप वॉट्सएप फेसबूक हे सगळे ज्या कोणाक हाताळूंक कळना ताका हाताळपाक हांव मदत करतां खंयच्याय मोबायलाक जर रेंज ना तर कंपनीक फोन करप सीम कार्डाक कितेंय जालां तर तें सोडोवपाचो यत्न करप अशीं सगळीं कामां लोकांक करपाक हांव मदत करतां